ہاتھ سے بنے کپڑے کے مقابل لوگ جو سلوا سلائی کے لیے دیتے میں کافی فرق ہوتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کا اس میں اپنا سائز نہیں ملتا اور کئی لوگوں کو کلرس نہیں ملتے لہذا لوگ اس لیے کپڑا لے کر دکاندار کے پاس درزی کے پاس سلانے کے لیے دیتے ہیں